मीडिया आओर पत्रकार जे जनता आओर सरकारके बीचके कड़ीके काज करत करै छै बिहार राज्यके मीडिया जे कशिश मीडिया आओर बिहार झारखण्ड जी न्यूज बिहार झारखण्ड मीडिया आओर आरो जे मीडिया हाउस जे बिहार राज्यके मीडिया हाउस अछि ओ बिहारके स्थानीय अर्थव्यवस्था आओर समुदाय के जे काज आओर बिहारके अर्थव्यवस्था आओर समुदायके लेल बिहार सरकारके जे कार्य योजना जे यऽ ओहि योजनाके बिहारके मीडिया आओर मीडिया हाउस बिहारके जनताके बीच सामन्जस्य बिठाकऽ ओहि योजनाके भलिभूत समझाबै छै एहि मीडियाके दौरमे जे मीडियामे नबका नौकरीके लेल जे डिजिटल मीडिया आओर सोशल मीडिया जे ई महत्वपूर्ण विकल्प अछि